जी हाँ मेरी सबसे मनपसन्द बाइक़ बुलेट है मगर मेरे पास तो पैशन प्रो है मेरे सपनों की बाइक़ है बुलेट क्योंकि उसमें कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उसमें चिके नहीं लगते हैं और उसकी सीट लम्बी होती है इसीलिए वह आरामदायक है मेरी मनपसन्द बाइक़ है बुलेट भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम उन्नीस सौ सैँतालिस के बाद नई सरकार में अपनी सेना के लिए देश की सेना पर संगत गतसत करने के लिए एक युक्त मोटरसाइकिल की तलाश की उन्नीस सौ बावन में रॉयल एण्ड एनफील्ड बुलेट को इस काम के लिए सबसे उपयुक्त बाइक़ चुना गया है बुलेट इतना प्रसिद्ध है कि उनकी बुलेट बहुत आरामदायक बाइक़ है नई बुलेट सिन्गल सिलेण्डर एयर कूल्ड इन्जन की पॉवर के साथ आती है यह पुरानी बुलेट से ज़्यादा पॉवरफ़ुल इन्जन है पुरानी बुलेट को यूनिट इन्जन प्लेटफाॅर्म पर बनाया गया है इसे सिन्गल सिलेण्डर या कूल्ड इन्जन की ताक़त मिलती है